आप जानते हैं हमारा देश भारत और भारत ही नहीं बल्कि विश्व में कभी भी कोई विशिष्ट अवसर आता है त्योहार आता है या कार्यक्रम आता है तो डांस अपनी अलग ही भूमिका निभाता है विवाहों के समय पर डांस समुदाय में एक अलग ही भूमिका निभाता है क्योंकि भारत में विवाहों में बीना डांस किए विवाह हो जाएँ ये तो संभव ही नहीं है फिर वह विवाह संभव ही नहीं होता क्योंकि कहीं न कहीं से डांस करके और दूसरों को भी अपने साथ डांस करा कर अपना मंतव्य पूरा कर ही लेता है कोई न कोई और अब वो चाहे कोई भी हो रिश्तेदार हो या कोई भी परिजन हों चाहे कोई दोस्त हो या मित्र यार कोई भी हो सकता है और ऐसी कला जो किसी विशिष्ट अवसर पर उसमें चार चांद लगा दे उसे डांस कहते हैं तो मैंने जैसा आपसे कहा कि जब डांस डांस के बिना भारत में कोई विवाह संभव ही नहीं है तो इससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि डांस हमारे यहाँ के त्यौहारों विवाह आदि इन फंक्शन्स में कैसे अपनी भूमिका निभाता है